कि हालचाल छै अपना हाल ठिके छै खराब भए गेलै तऽ सबचीज आनतै बोर्ड आओर तार आओर कि सब नहि छै तऽ आनऽ तब जएबै ठीक करि देबै चारि गो होल्डर लै लेतै चारिटा बल्ब तार लै लेतै दस मीटर जएबै परसू खना नहि तऽ काल्हिए हेतै तऽ टाइम चलि जएबै आओर कि सब लागतै अच्छा जएबै तब टाइम देखै छिए तब ठीक करि देबै अभी टाइम देखि रहल छिए जाए छिए सबचीज ठीक भए जएतै सब ठीक करि देबै जाके सब पन्खा तन्खा सब ठीक करि पइसा लागि जएतै चारि पाँच सओ पाँच सओ टका बोर्ड आओर जोड़बै बल्ब आओर लगेबै तब तार जोड़ै ले पड़तै तब नहि लागतै पाँच सओ टका मीटरो तब तऽ जेरगरे टका लागतै हँ तऽ जे हेतै से जाएब अपन से तऽ आब जाएके बादमे

तब ठीक ठाक करि देबै सबचीजके नहि चलि अएबै कखनो टाइम मिलतै टाइम मिलतै तऽ जएबै कि देखै छिए अखन हइ एखन दोसर गोरेके ठीक करि रहल छिए अभी दोसर गोरेके ठीक करि रहल छिए अभी टाइम मिलतै एकर हेतै तभिए ने जएबै हँ अभी दोसर गोरेके ठीक करि रहल छिए गरमी छै तऽ एकर आब ठीक करबै तब ने जएबै तोहरामे अभी टाइम मिलतै तब ने अभी एकर तार तुर जोड़ि रहल छिए बोर्ड तोर्ड एकरो नहि रहै नहि चलै रहै एकरो पन्खा तन्खा बल्ब नहि बरै रहै पानि बरसा अएलै रहै पानि पानि बल्ब तल्ब सब तार उर सब उड़ि गेल रहै आन्हीमे एकरो सब घर अन्हारे रहै अच्छा देखै छिए देखबै जोड़ल भए जएतै तऽ आइए चलि जएबै तब नहि हेतै जोड़ल तऽ तब कोना जएबै तब नहि हेतै तऽ काल्हि जएबै जोड़िके नहि एखन नहि छुट्टी